नोङो चेयार पारसन बायद' बुंदोंना एन जी अ नि औ औ आं रिपर्टार बुंदोंमोन क'क्राझारनिफ्रायनो औ औ थारमानि आङो बावैसो बे रिजाल्ट कुवालिटि इडुकेसन नि सायाव माखासे सोंनो सानदों आरो नोंसिनि एन जी अ आव माबाफोर रेकर्ड दं नामा दा बावैसो रिजाल्टया नोंसिनि एरियायाव माबादि माबादि जाया बेखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन एसे बेनि सोमोन्दै खिनथानो हागोन बायद'या

औ बिदिबा जोङो मा औ सानसे मोजां सम लानानै रेकर्डखौ लायनो हागोन्ना बायद'मोननि अफिसआव केन्डिडेटफोरनि रेकर्डखौ औ मानोना जोङो फेलिसटेसन प्रग्राम बानायनो नागिरदों नालाय जायफोर मोजां मोजाङै उथ्रिसारनो हादों स्टुडेन्टफ्रा दा बिसोरखौ जोङो वेलकाम खालामगोन आरो माखासे केरियार गाइडेन्स होगोन आरो जों बिसोरनो सेमिनार लानो नागेरदों सानसेनि थाखाय बेनि थाखायनो जों रेकर्डखौ गोनांथि जादों आरो औ खयदिनसो थागोन ओं औ बायद' मोनहाबो करदिनेट खालामबानो जाबाय

औ दे जागोन दे औ जागोन जागोन जानायाथ' बे क'क्राझार माबायावनो जागोन क'क्राझार डिस्ट्रिकआवनो खालामगोन फ्र'ग्रामखौ जोङो औ औ दे होमबा बायद' थेंकिउ